जेना सुग्गा होइ छै जेना चिरमुन्नी होइ छै तऽ इसभ देखैमे हमरा अच्छा लागै जेना सुग्गा होइ छै बोलै रहै छैनि तऽ ओकर बोली बहुत अच्छा लागै जेना बोगुला भेलै ओकरो अच्छा लागै बोली किए तऽ उड़ै उड़बो करै छैथिन तऽ बढ़िऑं लागै हइ चलबो करै हिके तऽ बढ़िऑं लागै छै आ कौओ चिरमुन्नी सभ ओहुनो घरमे अबै छै तऽ अच्छा लागै जेना सुग्गा रहै छैनि तऽ उड़ै छैनि तऽ ओ देखै छियनि तऽ अच्छा लागै हइ हुनकर बोलियो बहुत अच्छा लागै हइ जेना कागा भेलै कौआ भेलै मैनी चिरमुन्नी कोइ भी पक्षी रहै चिक्कन लागै हिके हमरा उधर सुग्गा रहै सुग्गाके बोली अच्छा लागै हइ जेना बोगुला आर भेलनि हुनकर पक्षीके तऽ उजरवा बढ़िऑं लागैत रहै हुनका देखैमे जेना सुग्गा भेलनि तऽ हुनकर ठोर लाल रहै कहुँ बैठ जाइ छथिन बोलै हिके तऽ नीक लागै हुनकर बोली आ बहुत देखूमे बहुत हरा हरा हइ बहुत अच्छा लागै हइ सुग्गा बढ़िऑं लागै हइ जेना कौआ हइ चिरमुन्नी भेलै जेना कोयल भेलै सभ उल्लू इसभ देखैमे जेना उड़ै होइके पानि आर रहैके तऽ ओहिमे बोगुला रहै हिके तऽ बढ़िऑं लागैत रहै हइ जँ उज्जर रहैनि तऽ हुनकर शरीर तऽ बहुत अच्छा लागैत रहैनि आ कागोके फेर बोली कौआके बोली बढ़िऑं लागैत रहै बोलै हिके तऽ आ जेना सुग्गा कोनो घरमे आबै हिके गाछ आर पर रहै हिके बैठल तऽ नीक लागल हुनकर बोलियो अच्छा लागल ओकर देहो अच्छा लागल से बहुत बहुत नीक से बोलैत रहै हइ जेना घरमे लोक पोसै हइ कोइ भी आबै हइ तऽ बोलैत रहल जे आबै लै जे चोर आबै हइ चोर आबै हइ जेना सुग्गाके बोली बहुते अच्छा लागै हिके आ बहुत बढ़िऑं लागै हइ इसभमे बढ़िऑं पक्षीके देखैमे बहुत अच्छा लागै हइ जेना कौआ भेलै बोगुला भेलै बहुत नीक नीक जेकाँ लागैत रहै हिके जेना सुग्गा भेलै ओहो नीक लागैत रहै हिके जेना उड़ैत रहै हइ आ चाहै आंगन आरमे आके बैठि गेल आ बोलल तऽ देखोमे अच्छा लागल ओकर बोलियो सुनैमे अच्छा लागै किए तऽ ओ चिक्कन हइ आ बोगुलो कत्ते अच्छा लागैत रहै हइ कितना बड़ा रहै रहै हिके ठार आर रहै हिके तऽ आर बढ़िऑं लागैत रहै जेना कोनो पक्षी भेलै डकहर उकहर सभ कत्ते चिक्कन लागै हइ देखैमे आ देखैत देखैत लोक कहैत रहै पकैड़ लेबै तऽ भागै रहै हिके